मोहन दास बोदाना हिन मां ईवेंट प्लानर मां तां ॻाल्हायो पिया एक्चुली मुंहिंजी शादी आहे अॻिते महीने त मूंखे हुन में सॼो प्लानिंग पियो कयां की भई कहिड़ी रीति ईवेंट करे सघूं था अहिड़ो कुझु तव्हां सजेस्ट कंदव जे लाॾा आहिनि शादी आहे त उन में कहिड़ी रीति ना पाण करे था सघूं पिया

अच्छा असां हींअर डेस्टीनेशन वैडिंग जो वीचारे रहिया आहियूं न न न ॿिन्हिनि जो गॾु रखण जो आहे हा हा असांजी साइड खां ॾेढ सौ खन थींदा ऐं क्वांरेता उहे बि सम्झो सौ ॾेढ सौ थी वेंदा माना अढाई सौ बि टे सौ ॼणा थी वेंदा जी जी जी जी हा

जी जी सही आहे पंहिंजा सिंधी लाॾा ऑर्केस्ट्रा जेके थींदा आहिनि उहे जी हा हा न हींअर त सम्झो सर्दी आ त पोइ एसीअ जी त का रिक्वार्मेंट कोन्हे गार्डन में रखो हलंदो हूअं ई शादी जो टाइम मंझंदि जो ई थींदो त उहो दिक़त कोन्हे ऐं राति जो जेको रिसेप्शन थींदी उन जे लाइ कुझु ईअं हॉल वॾो हुजे पैक भई राति जो सर्दी थींदी त उन जे लाइ कुझु हॉल हुजे वॾो त हले अहिड़ी कुझु डेस्टीनेशन जा हा

मंझंदि जो जंहिं महिल शादी थींदी न तंहिं महिल पाण खे प्योर सिंधी रोटी रखणी आहे भई फ़ुल्को पटाटा आहिनि सन्हा पकौड़ा आहिनि भीअ पटाटनि जी भाॼी आ मंझंदि जो कत्रियूं आहिनि सीरो आहे मंझंदि जो उहो रखिणो आहे ऐं राति जो पंजाबी चाइनीज़ जो हा सही आहे

बराबरि अच्छा

बराबरि माना सभु उन में अची विया असांखे खाली सभिनी भातियुनि खे उते पुजी वञण जो ॿिन पासनि बराबरि बाकी सॼी जवाबदारी तव्हांजी

ओके बराबरि बराबरि त तव्हां मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो कम करे सघंदा प्लीज़ तव्हां ॿ टे डेस्टीनेशन जेके सम्झो सुठा हुजनि भई प पंजुवीह टीह लख जे आसि पासि जो पंहिंजो आहे बजट त त हुन में किथे किथे ॿ चारि ऑप्शन्स हुजनि त उहो मूंखे मोकिले ॾींदा जेको बि तव्हां सभु इंक्लूड कंदा तव्हां जीअं ॻाल्ह कई हल्दी खां वठी रिसेप्शन ताईं उहो सभु मूंखे हिकिड़ो माना ठही करे वॉट्सप में मिली वञे हिन नंबर ते त हले त मां घर बि छा डिसकस करे सघां ने तव्हांखे कुझु चेंजिस करिणो हुजे त उहो तव्हांखे ॿुधाए सघां

हा

हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल